जी हां में सुनी दियां अपने जदूं अ'ऊं निक्की हारी होंदी ही अ'ऊं पढ़दी जदूं स्कूल तां साढ़ी हिस्ट्री सब्जैक्ट हिस्ट्री बिच सनांदे हे टीचर सर सनांदे हे कि जेह्के साढ़े राजे महाराजे जेह्ड़े ऐ हे पैह्लैं ओह् उ'नैं इक राजा मतलब किश केईं बड़े बड़े दो त्रै चार ब्याह् करी ओड़दे हे ओह् दो दो त्रै त्रै ब्याह् इस करी करदे हे जि'यां हून त्रैऽ ब्याह् कीते इक राजे ने मुगल राजे ने जि'यां त्रैऽ ब्याह् कीते दे उ'नैं उं'दी जेह्की इक पैह्ली पत्नी ही जेह्ड़ी ओह् नुआढ़े कन्नै ओह् रेही सकदे जादा जेह्की उं'दी पैह्ली रानी ही जेह्की नुआढ़े कन्नै उसी गै जादा टाइम देई सकदे तां बाकियें कन्नै टाइम स्पैड ओह् नेईं करी सकदे इ'यां पर ओह् बी कुसै होर कन्नै नेईं जाने दी कोशिश करदियां जां कुसै बी होर मर्द कन्नै जां उसी दिक्खना कुछ बी मतलब ओह् बी उं'दै कन्नै पर राजा कन्नै सच्चा प्रेम प्यार करदियां हियां ओह् अपना उं'दै कन्नै गै रौंह्दियां हियां ते बाकी होर सब कुछ ओह् उं'दे कन्नै प्यार करदियां उ'नें गी छुड़ियै ओह् तां बी कुतै निं गेई ते राजा अपनी इक त्रैऽ रानियां हियां त्रैंऽ कन्नै उ'नें ब्याह् कीते दा पर ओह् तां उ'नें ई इक इक ते कन्नै तां बी उ'नें ई राजे दा वेट करदियां होर कुसै कन्नै नेईं जंदियां ते राजा होर इक अपनी इक रानी गी गै अपनी इक रानियै गै ओह् टाइम देई सकदे हे ते बाकियें ई ओह् सारियें नेईं देई सकदे हे जि'यां ओह् बाकी सब कुश ठीक अस में क्हानियां सुनी दियां जदूं अस निक्के हारे होंदे हे की के उं'दी ओह् बचपन च मेरे घरैआह्ले सनांदे हे जां सर स्कूल सनांदे असें पढ़े दा ऐ ते एह् होंदा राजे दे उं'दे शौक जेह्ड़े ते ओह् बड़े इ'यां बड्डे बड्डे शौक होंदे उं'दे त्रै रानियां हियां राजे दियां ओह् त्रैं कन्नै टाइम स्पैंड नेईं करी सकदे इक कोई इक ई टाइम देई सकदे जेकर ओह् सारें ई टाइम नेईं देई सकदे ते ओह् इक रानियां कन्नै गै टाइम स्पैंड करी सकदे ते जेह्कियां द'ऊं हियां ओह् इ'यां गै रौंह्दियां पर ओह् सच्चा प्रेम करदियां उं'दे कन्नै तां उ'नेंई छुडियै उस राजे गी छुडियै ओह् दुए राजे कोल दुगे राजे कोल जंदियां नेईं हियां उस्सै राजे कोल उत्थेंई नुआढ़ा वेट करदियां रौंह्दियां हियां ओह् किश बी निं बोलदियां हियां दुए कोल निं जंदियां एहियां ते इस करी केह् होंदा जि'यां फिर राजे दियें क्हानियें दा अस में बचपन च में हिस्ट्री च पढ़े दा कन्नै घरै आह्ले बी सनांदे हे सर बी सनांदे राजे बारे च असें क्हानियां स्टोरियां असें बड़ियां जादा पढ़ी दियां बाकी राजे दे ओह् टाइम उ'नें बड़ा इंजाय कीता टबड़ी अच्छी तरह् कन्नै चला दा उं'दियां रानियां बड़ा प्रेम करदियां सच्चा प्रेम ते इ'यै होंदा त्रै अगर त्रै राजे नै ब्याह् कीते इक राजा अगर त्रै ब्याह् करा दा हून ओह् टाइम स्पैंड अगर इक कन्नै इक ई इक टाइम देई सकदा दो जेह्कियां ओह् इ'यां गै रौंह्दियां पर ओह् वेट करदियां ओह् उसी छुड़ियै उसी राजे ई छुड़ियै दूए राजे कोल नेईं जंदियां ओह् सच्चा प्रेम करदियां हियां